میں کرکٹ کھیلتا ہوں عام طور سے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور اپنے ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ میں اس کھیل کو کھیلتا ہوں اور میں اس کھیل کو ذاکر نگر کے برابر میں ایک پارک ہے اشوکا نگر میں اشو اشوکا پارک میں اس جگہ پر اسے کھیلتا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی اس کھیل کو کھیلنے کی جگہ وہی ہے اشوکا نگر اشوکا پارک وہاں پر لوگ اس کھیل کو کھیلتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ساری ٹیمیں ہوتی ہیں اور بالکل سارے لوگ اس کھیل کھیل سکتے ہیں اس جگہ پہ جا کر کے